پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو بائیس آٹھ لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو چالیس دو لاکھ بانوے ہزار چار سو پچھتر دو لاکھ اڑسٹھ ہزار تین سو بتیس